میں نے ایک موبائل آڈر کیا تھا کچھ دن پہلے ہی فلپ کارٹ پر آج آیا ہے آج ڈلیور کیا ہے اور بہت ہی سیفٹی کے ساتھ ڈلیوری کیا گیا ہے اور بہت ہی بہترین پروڈکٹ ملا کیونکہ اس سے پہلے میں ایک موبائل موبائل اسٹور سے خریدا تھا جو صحیح نہیں تھا کچھ دنوں کے بعد ہینگ ہونے لگا تھا اس لیے میں نے دوبارہ موبائل اسٹور سے لینا نہیں چاہا ہمارے ساتھی نے کہا کہ آن لائن فلپ کارٹ پہ منگاؤ اس میں بہت سے آفر بھی ہیں اور بہت سے ڈسکاؤنٹ بھی ملتے ہیں تو میں نے کیا مجھے آفر میں بھی ملا آج موبائل آیا ہے ابھی میں اسے استعمال کر رہا ہوں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی بہترین ڈلیوری کیا گیا ٹائم ٹو ٹائم ڈلیوری ہوا سو تھینک یو فلپ کارٹ